हैलो में जम्मू बिच बिजनस दी गल्ल करां तां जम्मू कश्मीर बिच साढ़ै बिजनस जेह्के बड़े गै घट्ट बद्ध बिजनस न न इत्थै कोई फैक्ट्रियां न इत्थै कोई कंपनियां न जेह्के लोक बेचारे तां ओह् बड़े गै खज्जल होंदे न ते कोई बड्डे बड्डे बिजनस इत्थै साढ़ै स्टेट बिच ते हैन नेईं माड़े मुट्टे बिजनस बड़े न कोई दकानां करदा कोई होटल करदा कोई ढाबे करदे निक्के निक्के बिजनस लोक बड़े गै करदे न इत्थै में अपनी गल्ल दस्सां तुसेंई में इक होटल इक निक्के मुट्टे शैह्रै च इक होटल करदा ऐ होटल बिच में चार बंदे जेह्के ओह् कम्म करने ई रक्खे दे न जेह्ड़ा मेरा बिजनस ऐ ते ओह् ठीक गै चला दा ऐ बाकी इत्थै लोक बचारे बड्डा बड्डा बिजनस कोई ऐ निं ऐ बिजनस जेह्का साढ़ा जम्मू कश्मीर च बड्डे बड्डे बिजनस कोई कंपनियां फैक्ट्रियां इत्थै कोई दिक्खने गी लभदियां ते निं हैन आं जम्मू कोला बाह्र चली जाचै तां बाकी बाह्रलियें स्टेटें बड्डियां बड्डियां फैक्ट्रियां न बड्डियां बड्डियां कम्पनियां न इत्थै जादातर इ'यै ऐ बंदा कोई दकान करदा जेह्का कोई दकान दा बिजनस करदा तां उस बचैरै लसैंस दी जरूरत बनदी पैह्ले गौरमैंट कोला लसैंस लैना पौंदा कोई दकानां करदा कोई ढाबे करदा ते में होटल करना में होटल दा बिजनस करदा रेहा जेह्का बी होटल दा कम्म काज जेह्का बी होटल दे बाह्र गंद शंद होंदा कोई कचरा कुचरा होंदा तां ओह् मुंसिपल एरियास जेह्का हारा ओह् दिंदे न कचरा कुचरा जेह्का ओह् डेली होटल दा जेह्का बिजनस ऐ ते ओह् बड़ा साफ सुथरा बिजनस ऐ बाकी होर कोई बड्डे बड्डे बिजनस इत्थै कोई हैन नेईं हैन ठीक बिजीनस न जेह्के